میں جس پروڈکٹ پر اپنا منفی فیڈبیک دینا چاہتا ہوں وہ ہے انڈکشن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں چونکہ ہاسٹل میں رہتا ہوں تو اس لیے میں نے کافی دن پہلے ایک انڈکشن میں نے آڈر کیا تھا آنلائن اور جب وہ آیا تو میں اس پر دودھ وغیرہ گرم کرتا تھا اور دوسری چیزیں چونکہ ہاسٹل میں کھانا تو ملتا ہی ہے اور ایسے ہی جو اوپری چیزیں ہوتی ہیں کچھ باہر سے لا کے ہم کچھ بنانا چاہتے ہیں میگی وغیرہ یا کچھ اور تو اس طریقے کی چیزیں ہم اس پر بناتے ہیں تو میں دودھ گرم کرتا تھا میگی وغیرہ بناتا تھا یا چائے وغیرہ کبھی بنا لیتا تھا کبھی کوئی آتا تھا یا خود مجھے پینی ہوتی تھی تو شروع میں تو ایک دیڑھ مہینے تو وہ انڈکشن کافی اچھا چلا کافی اچھا اس نے کام کیا مگر اس کے بعد وہ انڈکشن خراب ہو گیا وہ گرم ہی نہیں کرتا تھا چیزوں کو بہت وقت لے لیتا تھا آدھے آدھے گھنٹے وقت لے لیتا تھا اور اس کے اندر کچھ گڑبڑی آ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ چلا نہیں اور بعد میں میں نے اس پروڈکٹ کو جب واپس کرنے کی کوشش کی اور میں نے اس کے کسٹمر سروس سے بات کی تو ان کا بھی بہت غلط رویہ تھا جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا ان لوگوں نے منع ہی کر دیا ایک طریقے سے وارنٹی تک بھی اس نے انہوں نے کہا کہ اس میں نہیں ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوئی وہ میں نے انڈکشن خریدا تھا اور وہ کامیاب نہیں رہا ایک طریقے سے تو یہ ہے